जी हाँ मैंने कुछ समय पहले एक जैकेट ख़रीदी थी जो मैंने ऑनलाइन मीशो से ख़रीदी थी हाँ और उसका उसकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है बिल्कुल क्योंकि मैंने रिव्यू रेटिंग दोनों देख कर ली थी जैकेट पर उसमें रेटिंग्स अच्छी थी पर उसके बाद जब मैंने जैकेट देखी तो जैकेट की क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी उसका जो मटीरियल था वह बहुत ही पतला है मतलब मैंने उसको ठंड के हिसाब से देख कर लिया था पर उस मतलब उसका प्राइज भी बहुत ज़्यादा था करीब पंद्रह सौ दो हज़ार की वह जैकेट थी और वह बिल्कुल नहीं गर्मा रही है उसकी उसका जो कपड़ा है वह भी बहुत पतला है और वह देखने में तो बहुत अच्छी दिख रही थी फ़ोटो में पर उसके बाद जब मैंने उसको रियल में वह आई तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी उसमें साइड में एक डिफेक्ट भी है जो एक होल दिख रहा है मुझे तो मुझे यह जैकेट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी लग रही है और मैं सोच रही हूँ कि यह बहुत मतलब यहाँ पर मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो गए हैं इस जैकेट को खरीदने में